अ हेल' औ बुंदे औ औ औ बुं दे

औ बबेनिफ्राय बिनिफिसारि नों बिनिफिसारि नङा होम्बा औ दे सों दे औ गभमेन्ट स्किम नङा होम्बा औ दं जोंनावथ' गभमेन्ट स्किम बहुथ दं दे मा स्किमखौ नांगौ नोंनो एम जि एन रेगा नांगौ ना पि एम जिनि सोमोन्दै ना पि ए फिचारिनि दे दे एम जि एन रेगा औ औ

ए ओरैनो जोंनिफ्राय जोंनि अफिसआ बेनि सोमोन्दै जास्ट अदिट खालामो नायबिजिरो खामानिफ्रा जादोंना जायाखै दा बेनि स्टारटिं खामानिया ब्लकफोरनिफ्राय जायो नोंसिना जानांगौ दतमा ब्लकआव गोग्लैयो नङा होम्बा दतमा ब्लकआव दतमा ब्लकआव नोंसोरो मान नोंसोरो अलरेदि खामानिखो मोनखाबाय नङा होम्बा औ खामानिया मोनबायबा नोंसोरो

औ औ दा नोंसोरो नोंसिनि लेभारखौ इयुस खालामनो थाखाय नोंसोरो सिगां सिगां नोंसोर डिमान्द होनांगोन डिमान्द होनानै खामानिनि एगेन्सयै परथेक लेभारफोरनि एगेन्सयै फैसाफोरखौ नोंसोरो मोनसे मास्टार रल बानायनानै नोंसोर जमा होनांगोन दा जोंनि जे इ फ्रा इन्जिनियारा बेखौ सेन्कसन खालामनानै बे खामानिखौ मावहोगोन आरो बे एम जि एन रेगानि अनगायैबो जोंनाव गोबां आसनिफोर दं पि एम जि वाइ फोरनि दं जेरै प्रधान मन्थ्रि आवाज यजना दा बेफोर न'नि स्किमफोरखौ जों होगासिनो दं नोंसिनि गामियावबो जानांगौ मोन्नाय दं

औ दा बेखौ फिसारियाबो बुंनो थाङोब्ला एम जि एन रेगानि आण्डारयावनो दा बेखौबो खालि हा दङ'ब्ला गुवार मोनसे फुख्रि फुख्रि बानायनानै ना फिसिनानै गोबांथार मुलाम्फा मोन्नो हायो दा औ दा बेखौबो जब कार्ड जब कार्डनिसो दं जब कार्ड थानांगौ जब कार्डखौ दा बेवहाय इयुस खालामनाय जायो बे नोंसोरो सिगां सिगां फिसारि डिपार्टमेन्टआव थांनानै बेखौ एप्लिकेसन खोख्लैनानै दोन नोंसिनि हा पाट्टा नाम्बारखौ देखाय लकेसनखौ देखाय आरो नोंस्रा जे जब कार्ड दं बेफोरखौ बुथुमनानै लाखा आनिफ्राय नोंसोरो डिमान्द होबानो बियो एलटमेन्ट जानानै फैगोन गोबां स्किमनि सोमोन्दै बेहाय टु लाक्सनिफ्राय फर लाक्स फाइभ लाक्ससिम गोबांथार गिदिर गिदिर स्किम हमनो हायो दा लासैनो मिथिगोन नोंसोरो माबाखौ जोंनिसिन दैथाय हरदो फिसारिनियाव माबाखौ औ औ औ जागोन ओमफ्राय माबाफोर मिथिनांगौ दं नामा दा जाथ'सिगोन औ

औ दा सोंनायनि थाखाय मोजां मोनबाय औ गोजोन्नाय थाबाय औ जासिगोन दे थेंकिउ